बाबाधाम जाइ छिए तऽ एतना सुन्दर ओ आओर जगह छै बासुकीनाथ बाबाधाम केदारनाथ बदरीनाथ हाँ सारे दुनिआँ एतना वैष्णो देवी एतेक सुन्दर जगह छै जे किछु कहि देखिते मोन लागै छै मन्दिर केहन केहन बनल बाप रे बाप कर अथी अयोध्याजी हिआँ प्रयागराज एतना सुन्दर सब नैना देवी सारे दुनिआँ खाली भगवाने भगवाने भगवाने भगवाने छथिन सारे दुनिआँ एन्ने जाहो कुरुक्षेत्र नैना देवी अम्बाला पूना सारे दुनिआँ एतना सुन्दर छै बम्बइ बाप रे बाप जगह देखि देखिके तऽ लगैए जेना आँखि बहुत सुन्दर एतना पवित्र जगह जे किछु कहै लागि नहि आओर तकर बाद से भोलाबाबा लिगराजा हो जल ढारहो दूध चढ़ाहो फूल पत्ती जे मिलै छऽ सबचीज चढ़ाहो परसाद चढ़ाहो जौन भोलाबाबा मिलि गेलखुन हाँ जे भोलाबाबा मिलि गेलखुन एतना भोलाबाबा लिगाँ लोक जाए छै बदरीनाथ जाए छै जकरा भगवान देने छथिन बदरिओनाथ जाइ छै हमरा आओर नहि देने छथिन तऽ ओतेक रुपा बाइस हजार नहि होतै नहि जएबै कहाँसे जएबै आओर ई आओर अपन चलि जाइ छिए केनाहिओके एकर टोहिटाहिके चलि जाइ छी बेटा रहै छै तब चलि जाइ छी दौड़ल तकर बाद भै गेलै जे हिआँ बलेशरथानमे हिआँ बलखण्डीथान सारे दुनिएँ बाबे भोला सारे दुनिआँ बाबा भोला समस्तीपुरमे एगो छथुन कतेक सुन्दर बाबा भोला हुओँ जाइ छी हाँ हुओँ जाइ छी कतना बेर गेलिए लेने बखरी देने आओर कुसेसर धाम कोन कोन धाम छथिन से कहैके बात नहि छै खाली धामे धाम खाली धाम सब धाम गेल नहि गेलिअनि हँ थोड़े बहुत गेलिअनि हँ हाँ उज्जैन एन्ने कि कहिअनि बहुत कठिन शब्द छै हरिद्वार हेबे एन्ने कहाँ कहाँ नहि लोक जाइ छै हमरा ओतेक यादि नहि रहै छै लेकिन जे यादि छै सबके यादि हमरा रहै छै गङ्गाजी गङ्गोजी नहाइ छिअनि सारे दुनिआँ सब भोलाबाबा बासुकीनाथ तऽ कहबे कएलिअनि भोलाबाबा कहबे कएलिअनि सभ भोलाबाबा आओर थान गेल छिअनि एन्ने सारे दुनिआँ गेल छिअनि हेबे दूरके सफर नहि भेलनि हँ गेनाइ हाँ नैना देवी हिनका किरपासे एगो लै गेलखुन अपने लोक तऽ नैनो देवी चलि गेलिए हाँ आओर जहाँ जाएके छनि तहाँ तहाँ कनि तनिगो छोट मोट भोलाबाबा छथिन ओहिजहो जल ढारि ढारि आबै छिअनि खाली बाबा भोला एहि पवित्र जगह देखिके ही कोखि जुड़ै जाइ छै एतना सुन्दर पवित्र जगह जे किछु कहै लागि नहि आओर बड़ी बढ़िआँ देखिके लगै छै जेना मन्दिर आओर हरिद्वार आओरमे जल देखिके आँखि सबमे लगै छै जेना कि करहुँ नहि जाउ एहिजेसे हरिद्वारे रहि जाउ एतना पवित्र जगह तऽ नैना आओर देवीमे खाली चढ़ैत चढ़ैत मिजाज लागै छै पागल भै जाएत एतेक दूरमे आओर बहुत जगह सुन्दर हाँ खूब बढ़िआँ जगह बहुत बढ़िआँ जगह भोलाबाबा मन्दिरमे पूजा कएलहुँ पाठ कएलहुँ तब जाके सबचीज चढ़ेलहुँ बेलपत्र किनलहुँ फूल पत्ती चढ़ेलहुँ परसाद चढ़ेलहुँ तब ओहिजे से धामपर एहि अथी घर अएलहुँ गाड़ी चढ़लहुँ गाड़ी चढ़िके तब घर अएलहुँ देखिके लागल जेना ओह नहि अएतहुँ रहै ओनहि रहितहुँ रहै लेकिन कि करब बाल बच्चा लैके दौड़ै ले पड़ि जाइ छै घर चलऽ घर चलऽ घर चलऽ आओर नहि तऽ बाबा भोलाके मन्दिर देखिके लागल जेना सौखित नाही देखिके ही कोखि जुड़ै जाइ छै कि कहिए एतेक सुन्दर जगह छै जे किछु कहैके लागि नहि छै बुझलखिन